मध्य प्रदेश में शिक्षा का क्षेत्र या ट्रेन या विकास बहुत ध्यान देने योग्य है यह काफ़ी बढ़ गया है पहले सन् दो हज़ार अठारह की बात करें तो उसमें इंजीनियरिंग को बहुत महत्व दिया जाता था लेकिन अगर आजकल अपन देखें आज की तारीख में तो बी टेक और बी टेक और एम बी ए और आई टी आई को भी बहुत महत्व देने जा दिया जाने लगा है क्योंकि आई टी आई भले ही छोटी इंजीनियरिंग मानी जाती है बट इसमें स्कोव भी अब बहुत बढ़ गया है तो इसका इस्कोव भी बहुत ऊँचा हो गया है अब तो इन सब में बहुत कोम्पटीशन है तो जो ध्यान देने योग्य है और इनका विकास हो रहा है यह बहुत ट्रेंड में हैं